हा मूंखे डांस जो शुरू खां ई शौक़ु रहियो आहे ऐं असां डांस प्रतियोगिता में भाॻु बि वरिता आहिनि ऐं तमामु सुठो एक्सपीरिएंस अनुभव रहियो आहे ऐं सभिनी तारीफ़ बि घणी कई आहे प्रतियोगिताउनि में भाॻु वठण सां सभिनी सां ॾाढो प्रोत्साहनि मिलियो ऐं सभिनी इनाम बि मिलियो असांखे ऐं असां ॾाढो प्रोत्साहित थियासीं हुन असांजे स्कूल वारा प्रिंसिपल तारीफ़ कई हिन सभु दोस्त यार जेतिरा बि हुआ सभु संगी साथी सभिनी तारीफ़ ॾाढी कई आहे ई कि तव्हां डांस ॾाढो सुठो कंदा आहियो ऐं तव्हांखे डांस में ई पंहिंजो केरियर ठाहिण खपे ऐं हिन खे ई वधाए करे अॻियां सभिनी में सभिनी के प्रोत्साहन ॾियण खपे ऐं जीअं डांस में मन बि ख़ुशि रहंदो आहे ऐं ॾाढी सुठी तरह प्रोग्राम करण सां तमामु सफ़लता बि मिलंदी आहे ऐं तारीफ़ बि मिलंदी आहे ऐं सुठो एक्सपीरिएंस बि थींदो आहे कला बि अद अॻियां वधंदी आहे इअं ई पंहिंजी सिंधी सभ्यता खे डांस जे ज़रिए खां बि वधाए था सघूं पाणि ऐं हिन हिन ई तरह सां मूंखे डांस में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे शुरू खां ई डांस में सुठी रही आहियां अॼु बि अगरि मौक़ो मिले त मां डांस करण लाइ तयार आहियां ऐं हिन ई तरह असांखे असांजे माउ पीउ द्वारा बि तमामु सुठो प्रोत्साहन मिलियो आहे कि डांस करणु खपे पंहिंजी सभ्यता खे अॻियां वधाइण लाइ ऐं सभिनी खे जे